मां हाणे वेझाई वॉशिंग मशीन सैमसंग जी वरिती आहे जंहिंखें मां वठी ॾाढो ख़ुशि आहियां उन जी पंजे साले जी गैरंटी मिली आहे उन्हनि माण्हुनि चयो मूंखे हिकु हज़ारु विझी करे ॾहनि सालनि जी गैरंटी कराई सघंदी आहे त मां ख़ुशि थी करे हिकु हज़ारु विझी करे ॾहनि सालनि जी गैरंटी कराई आहे वाशिंग मशीन रोज़ु जी यूज़ करण जी आहे इन जे करे मूंखे उहो सुठो लॻो हिकु हज़ारु वधीक विझी करे जीअं ख़राब थींदी त मूंखे फ्रीअ में ठही मिलंदी कपिड़ा त ईअं अछा खुंब थी वेंदा आहिनि बरसाति जो बि हिन वक़्तु मूंखे कोई टेंशन कोन्हे को कपिड़ा सुकंदा की न न सुकंदा एॾा मस्तु सुका मस्तु सुकिजी वेंदा आहिनि मां अंदरि बि वाखा ॿ मिंट कंदी आहियां त मुंहिंजा मस्तु कपिड़ा सुकिजी वेंदा आहिनि ड्रेन कर त हिकु सेकंड जे अंदरि पाणी गुम थी वेंदो आहे वॉश करण लाइ अंदरि मस्तु बटण रखियलु आहिनि जाम सुठे में सुठी वॉशिंग मशीन मूंखे मिली वई आहे इन करे मां ॾाढो ख़ुशि थी आहियां